जाड़मे मुर्गी सभक लेल देखैत हेबै जे सेटमे बॉलके उपयोग कयल जाइत छै चारू दिससँ बोरासँ ओकरा घेर देल जाइ छै पानिक जमाव नहि रहबाक चाही इएह सब होइ छै